हरी ओम मां ज्योति थी ॻाल्हायां मूंखे पंहिंजे पुट लाइ दाख़िलो वठिणो आहे तव्हां जे स्कूल में मां तव्हां खे केजीअ में खपे हा तव्हां मूंखे ॿुधाईंदव हिन लाइ मूंखे कहिड़ा कहिड़ा कगार ॾियणा पवन्दा आऊं तव्हां जे स्कूल जी फीस केतिरी आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा आधार कार्ड हिनजो ठहियलु आहे बबू जो असां छह छह महीने भरंदासीं छह महीननि अच्छा ठीकु आहे तव्हांजे हिते बस जी सुविधा आहे हा अच्छा मां तव्हांजे स्कूल जो ॾाढो नालो ॿुधो आहे की इन स्कूल में पढ़ण सां ॿार ॾाढा होशियार थींदा आहिनि आऊं हुननि जी तरक़ी बि थीन्दी आहे त मां बि चाहियां थी की मुंहिंजो बबू बि वॾो थी करे सुठो माण्हू ठहे

अच्छा तव्हां भले इंटरव्यू वठो ॿार जो असां सुभाणे अचूं था पिया

ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हां वटि अचां थी सुभाणे एडमिशन जो फोम भरणु ठीकु आहे जय झूले हा हा जय झूलेलाल